जॾहिं बि मां कमु लाहे करे फ्री वेठी हूंदी आहियां त मां पंहिंजे मन खे मनोरंजन ॾियण लाइ हिकिड़ो ई सीरियलु ॾिसंदी आहियां ॿियो आहे तारक मेहता उल्टा चश्मा छो त उहो हिकु कॉमेडी सीरियलु आहे ऐं उन में नंढनि वढनि जो आदरु ॾेखारींदा आहिनि सम्झाणी बि ॾेखारींदा आहिनि ऐं पारसी धरम जो प्यारु ॾेखारींदा आहिनि